हम अपना दोस्तसँ के सम्बन्धीके देखलहुँ की जे योग करैत तऽ योगके आकर्षण हमरो भेल जीवनमे की ई सब कथी लेल एना करै छथि तऽ हुनकासँ विचार भेल की सुबहमे हम आब उद्यानमे जाइ छी आधा घण्टा तक अपन योग करै छी हुनका सबके देखलाके बाद हमरो विचार मन मे भेटल की जे हमहुँ योग करी आओर योगसँ देखलहुँ की जीवनमे जीवन सुखमे आओर शान्तिमे बीत रहल अइ मने अगिला दिन पूरा दिन भर प्रसन्नचित्त भऽ जाइ छै योग केनाके बाद तऽ योगके आकर्षण हमरा अपनो दोस्त जे छथि हुनका देखलियनि की जे कते आकर्षण हुनकर भेटै छनि योगके लेल ओइ पर हमरो आकर्षण भेटल आओर हमहुँ ओइपर हुनका सबके माध्यमसँ योगके अभ्यासमे जुटि गेलहुँ सबसँ पहीन आकर्षण हँ तऽ दोस्त से भी भेटै छै आओर कोइ भी नब चीज जानऽके लेल अपना सँ पैघ गार्जियन होइ चाहे दोस्त होइतऽ हुनका जीवन ढ़ालऽके जे प्रक्रिया छै ओइमे हमहुँ अपना आपके ढालऽके चेष्टामे बझलौं की जे आओर हमरो जीवन शान्ति ढ़ङ्गसँ बीते आओर शरीर स्वस्थ रहे